ग्रांऽ बिच्च बड़ा गै मजा आंदा इत्थे मतलब कि इद्धर दी सौं प्रकृति दा सौन्दर्ये बड़ा सौह्ना होंदा ठंडी हवा नेचुरल हवा सारा किश प्हाड़ें उप्पर जाना चक्कर लाना रातीं शैह्रें बिच्च एह् सीन नेईं शैह्रे बिच केह् होंदा पार्क होंदे उत्थे बड़ा पल्यूशन होंदा इस बजह ते उद्धर रिसोर्स ते अच्छे न पर मार्किट मुर्केट बड़ा कश होंदा पर इद्धर नेचुरल चीजां मिलदियां ग्रांऽ बिच्च